اس علاقے میں جو مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں ان میں عام طور پر روہو اور منگور شامل ہے چھوٹی مچھلیاں ہیں جھینگا وغیرہ یہ بھی ملتے ہیں میں عمومی طور پہ منگور پکڑتا ہوں روہو بھی کبھی کبھی پکڑتے ہیں چھوٹی مچھلیوں میں جھینگا سکری پاپلیٹ وغیرہ بھی مل جاتی ہیں دو سو سے ڈیڑھ سو کے قریب ان مچھلیوں کی قیمتیں ہیں کچھ مچھلیاں تین سو کے آس پاس بھی ہیں